हलो त्रिभुवन सुपर मार्किट हा मूंखे कुझु सामानु घर जो लिखाइणो आहे हा लिखो किलो धोतल दालि किलो चणनि जी दालि किलो साई दालि किलो मुंंङ सॼा किलो बेसणु पंज किलो अटो ऐं चांवर बि मोकिलियो चांवर बासमती अथव तव्हां वटि हा त पोइ बासमती सुठा जेके चांवरु हुजनिव बासमती उहे मोकिलिजो हालु फ़िलहालु हीअंई खाए ॾिसूं हुन लाइ तव्हां ॿ किलो ई मोकिलिजो अच्छा त उहे बि मोकिलियव अच्छा हा त पोइ उहे ॿ किलो ई मोकिलियो हालु फ़िलहालु खाई ॾिसूं

हा सुको फ्रूट में बादमियूं भले मोकिलियो अधु किलो खनि कीअं ईंदीयूं उहे हां त पोइ त ॾाढी सुठी ॻाल्हि ॿुधाई अथव त उहे मोकिलियो अधु किलो पोइ मोकिलियो उहे ॿियो खाॼा मोकिलियो हा हा उहे बि मोकिलियो ॿियो ॿियो हा त ॿियो कंहिं में आफर नथी हले छा हां त उहो बि हिकु मोकिलियो मुफ़्त आहे त मुफ़्त जी शयूं त हर कंहिंखे वणंदियूं आहिनि उहो मोकिलियो ॿियो बसि हालु फ़िलहालु त एतिरो ई मोकिलियो त बाक़ी ॿीं काई घुरिज हूंदी त तव्हांखे वरी फोन लगाईंदासीं हा त मां तव्हांखे न पैसा हा मां पर तव्हांखे पैसा न जी पे में ई ॾींदीमांव हले न तव्हांखे हा ठीकु आहे हा पतो लिखो गुडलक अपार्टमेंट खेमानी उल्हासनगर ॿियो

हले हा हा हले हले कोई वांदो काने हम्म हले हले ठीकु आहे हा हा हा हा जेको तव्हांजो माण्हू ईंदो न हुनजे अॻियां ई मां तव्हांखे जी पे में पैसा मोकिले छॾींदमि हा हा महिरबानी महिरबानी